हाँ हेलो अरे हम अहाँके शहरमे आएल छी हमरा नालन्दा यूनिवर्सिटीके बारेमे कनेक बतेबै हाँ घुमै ले आएल छिए हम अहाँके शहरमे

ओ हँ हँ हँ हँ तऽ हमरा घुमै के छै तऽ अहाँ हमरा घुमाके आनि देबै ओ आओर ओतुका बताबू आओर कि सब छै घुमैके जगह सब बढ़िआँ बढ़िआँ छै कि नहि मन्दिर सब छै कि नहि हुँ हाँ एकतिससे एतएसे जेना हम एखन मानिके चलू अहाँके गाममे छी एतएसे जाइमे हमरा कतना दूरी पड़तै ओ सत्तरि किलोमीटर छै हुँ हुँ हुँ हुँ हँ यानि अहाँके कहैके मतलब हइ जे हम काल्हि सुबह अगर निकलबै तऽ शाम तकमे घुमिफिरिके चलि अएबै हँ ठिके छै ठीक छै ठीक छै राखू